मां कॾहिं बि कोई शइ ठाईंदी आहियां को चित्र ठाहींदी आहियां त हुन जे बाबति मां पहरे खां सोचे कोन रखियो हूंदो आहे मां कॾहिं बि को शइ ठाहिण जी सोचंदी आहियां त उहा अहिड़ी शइ थींदी आहे जेका मूंखे ॾाढो पंहिंजे ॾऊं खिचो हुजे जेको मूंखे ॾाढो प्रभावित कयो हुजे ऐं जेका मुंहिंजी ज़िंदगीअ खां जीवन खां जुड़ियलु हुजे जो मूं ते अहिड़ो प्रभाव विधो हुजे त न मां हुन खे ॾिसी मां हुन खे ॾिसी या सोचां त न मुखे हीअ ठाइण खपे ऐं अहिड़ी शयूं मां ठाहिण पसंदि कंदी आहियां जेके मूंखे कुझु न कुझु ॿुधाईंदियूं हुजनि मुंहिंजी मुंहिंजो कॾहिं बि कुझु चित्र ठाहिण जो मन थींदो आहे त हुन चित्र मां इहा ई कोशिश कंदी आहियां त उहो चित्र मूंखे वणाईंदो हुजे माण्हुनि खे आकर्षित करे इहो लॻे जिनखे ॾिसी त न इहो चित्र इहो चित्र कुझु न कुझु बया पियो करे मुंहिंजे चित्र ठाहिण जो इहो ई मक़्सदु थींदो आहे त उहा जीअं मूंखे कुझु ॿुधाए पियो त उहे ॿियनि माण्हुनि खे बि ॿुधाए ऐं कॾहिं बि को अहिड़ी शइ ठाहिणी हूंदी आहे जे जेका मूंखे वणंदी आहे जीअं जेको मुंहिंजे घर खे वणाईंदड़ हुजे जेका घर में कमु अची अचण वारी हुजे न उन्हनि शयुनि खे ठाहिण घणो पसंदि कंदी आहियां जिन शयुनि खां जिन शयुनि खे मां पंहिंजे घर में रखी ऐं उन जी सुंदरता ती बढ़ाए सघां उन खे सुंदरु ऐं वणंदड़ु ॾेखारे थी सघां ऐं मां अहिड़ी कोशिश कंदी आहियां त कॾहिं बि घर में कहिड़ी अहिड़ी शइ हूंदी आहे जेका कम में काण पई अचे ऐं जंहिंखे यूज़ करे जंहिंखे इस्तेमाल करे मां ॿियूं शयूं ठाहे थी सघां त मां इहा ई कोशिश कंदी आहियां त मां हुननि शयुन खे इस्तेमाल करे ॿियूं शयूं ठाहियां जीअं त जेका शइ ख़राब थी वई आहे उहा बि कम में अची वञे ऐं ॿियूं नयूं शयूं बि ठही सघनि जीअं पंहिंजा जिन खां हीअं थींदो त उहा शइ बि ख़राब थियलु शइ बि कम में अची वेंदी ऐं जेका मां ठाहियां पई उहा बि सुठी थींदी मां इहो ई कोशिश कंदी आहियां त घटि में घटि मां नई शयूं ठाहियां ऐं जेड़ियूं पुरानूं शयूं आहिनि उन खे इस्तेमाल करे ठाहियां त पैसो बि घटि लॻे ऐं जेकी शइ ख़राब पई थिए ऐं जेका पॉल्यूशन बि वधे थो त हुननि खां मां इहो कम करे सघां मां हमेशह कोशिश कंदी आहियां त मुंहिंजा चित्र ऐं मुंहिंजी ठहियलु शयूं सभिनि खे वणनि ताकी उहे बि हुननि खे ॾिसी सिखी सघनि त न असां बि हीअं करे था सघूं